हमारे क्षेत्र में हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी विश्वविद्यालय ही है और उसके अलावा भी कम से कम आठ नौ विश्वविद्यालय के स्तर के ही कालेज हैं जिसमें तरह तरह के शिक्षाओं का और शोध वगैरह के लिए काफी कुछ पढ़ाई क लिखाई की जाती है तकनीकी तौर पर भी काफी विश्वविद्यालय तकनीकी तौर के लिए भी काफी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं स्कूल उसमें काफी परेशानी हालांकि हो रही है लेकिन यही तकनीकी स्कूल ज्यादा फायदेमंद हो रहे हैं लिबरल आर्ट वगैरह जो है कमर्शियल आर्ट का भी है आर्ट स्कूल हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं उसमें भी लोग काफी रह रहे हैं